मालजालके देखैके लेल जेना अहाँ गाइ रखने छी गउ माताके सेवा कऽ रहल छी जे हम गउके गउके रखने छी हुनकर सेवा करबै तऽ ओहिके लेल अहाँ भोरेसँ भिड़ जइऔ ओहिमे हुनकर राति भरि केने हेता गोबर केने हेता तेकरा हटैऔ बाहर करिऔ साफ सुथरा करिऔ तकर बाद हुनका खाना छनि कि नहि घास कटबाके दिऔ ठण्डाके टाइम अइ तऽ रौदमे दिऔ धूप लगऽके चाही हुनका अगर गरमीके टाइम अइ तऽ पंखा चलैइऔ हुनकर खाना पीनाके बेबस्था देखिऔ पानिके दिऔ पानि दिऔ तहन ने ओ अहाँके दूध देती की खाली अहाँ दूधे लेबै हुनकर सेवा नहि करबै से थोड़े होइ छै एना हुनकर सेवा करिऔ सब चीज करिऔ देखरेख करिऔ कोना कएल जाइ छै अगर ओ बीमार छथि खाना नहि खा रहल छथि तुरत डॉक्टरके बजैऔ डॉक्टरके बजैऔ तहने हैत